हल्लो जय झूलेलाल मां ॿुधो आहै की नीलम चिकिन साड़ी जे नाले सां तव्हांजी चौक में थोक व साड़ीन जी दुकानु आहे त तव्हां वटि छड़ो कॉटन में जी साड़ियूं मिलंदियूं चिकिन वर्क जूं या सिंथेटिक बि हूंदियूं आहिनि अच्छा अगरि झॉरझट असां वठण चाहियूं त मिलंदी ऐं अघि कीअं कहिड़े रूप में अघि मिलंदो उनजो हिक साड़ी जो अंदाज़न छा अघि हूंदो अच्छा अच्छा मां असुल में बुटीक थी खोलण चाहियां पई ऐं उते मां हे चिकिन जो साड़ियूं वगै़रह रखण थी चाहियां पई त तव्हां छा हिनमें मुंहिंजी इनमें मुंहिंजी मदद करे सघंदव मां

ऐं मूंखे अच्छा मूंखे इहो पुछिणो हुयो की तव्हां खां घट में घटि केतिरे हज़ारे जो मूंखे सामान वठिणो पवंदो पहिले अच्छा मोके कप अच्छा अगरि मतिलब उनजी मूंखे कॉलेटी कपिड़े जी ॾाढी सुठी खपे ऐं वर्क वगै़रह ॾाढो सुठो वर्क बि ॾाढो सुठो हुजे

अच्छा अच्छा ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे महिरबानी महिरबानी ॾाढी मां अचां थी हिक ॿिन ॾींहनि में अचनि खां पहिरीं मां तव्हांखे फ़ोन कंदीमाव पोइ मां जी जय झूलेलाल जय झूले